इस्कूल में नंढे हूंदे नंढड़ी क्लासियुनि में ड्रॉइंग हूंदी हुई मूंखे शुरूअ खां ई ड्रॉइंग करणु पसंदि आहे नंढा हुआसीं त मैडमूं झंडो झरनो पतंगू मछली अहिड़ियूं ड्रॉइंगूं सेखारंदी हुई ऐं ठाहिराईंदी हुई पोइ धीरे धीरे वॾा थियासीं त ड्रॉइंग जा नया नया नमूना ठाहिणा पवंदा हुआ टीचरूं जीअं चवंदी हुयूं तीअं असां नंढा नंढा नमूना पने ते ठाहे करे चित्र जो रंग ॾींदा हुआसीं पोइ त उहो हाणे वेठल माण्हुनि जो बि चित्र आस पास पयल शयुनि जो बि चित्र ठाहे वेंदी आहियां कॉलेज में ड्रॉइंग जा घणा ई कोर्स थींदा आहिनि माण्हू हिन में डिग्री ऐं डिप्लोमा जा कोर्स बि कंदा आहिनि ऐं अॻियां वञी हिन में घणेई नौकरियुनि जा बि ऑपशन आहिनि जीअं त आर्ट डायरेक्टर विज़िटिंग आर्टिस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट एनिमेटर स्कैच आर्टिस्ट ड्रॉइंग टीचर ड्रॉइंग टीचर जी नौकरी मूंखे तमामु वणंदी आहे मां इहो ई सोचियो आहे त अॻियां वञी करे मां ड्रॉइंग जी टीचर ही ठहंदसि ऐं नंढे नंढे ॿारनि खां वठी वॾे ॿारनि ताईं सभिनी खे ड्रॉइंग सेखारींदसि ऐं सभिनी खे ड्रॉइंग जे खेत्र में अॻियां वधंदे ॾिसण थी चाहियां ऐं चाहियां थी की हर को माण्हू सम्झी सघे त ड्रॉइंग को छोटो मोटो कम न आहे बल्कि ड्रॉइंग ॾाढो सुठो कमु आहे अॻियां ड्रॉइंग में पाण पंहिंजो फ्यूचर ठाहे था सघूं अॻियां वञी करे जंहिं अगरि असां विज़िटिंग आर्टिस्ट विज़िटिंग आर्टिस्ट मतिलब की कंहिं किथे वञी करे हुन साम्हूं जेके शयूं आहिनि वण टिण झरनो हिननि शयुनि खे हिकिड़े पने ते लाहे रखूं ऐं हुन खे ड्रॉइंग जो रूप ॾेई छॾूं त हिन हिन हिकड़ी कला खे अगरि असां पने ते रखूं ऐं हिन खे बाज़ारि में विकिणण वञूं त तमामु सुठी हिन जी क़ीमत बि मिलंदी ड्रॉइंग टीचर जे रूप में असी ॿारनि खे नंढे खां वठी वॾे थियण ताईं अलॻि अलॻि ड्रॉइंगूं सेखारे था सघूं स्कैच आर्टिस्ट में असां कंहिंजो बि स्कैच ठाहे था सघूं साम्हूं वेठल माण्हू जो हूबहू स्कैच ठाहे था सघूं उहो बि मूंखे तमामु सुठो तरीक़े सां ठाहिणु ईंदो आहे हिन जे अलावा आर्ट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर उहो हूंदो आहे जेके आर्ट जी डायरेक्टरी कंदो आहे ॿुधाईंदो आहे की आर्ट आहे छा आर्ट जे बारे में कला जे बारे में सॼो ॿुधाईंदो आहे हुन खे चइबो आ आर्ट डायरेक्टर हुन खे ड्रॉइंग जी स्कैच जी ऐं हर शइ जी चङी ॼाणु हूंदी आहे